हँ हँ हँ

हँ हँ आबू तऽ घूमबै फिरबै रङ्ग बिरङ्गके मने गाछ बृक्ष छै हबा बृक्ष बढ़िआँ आबै छै सब किछु तऽ बढ़िएँ आबै छै मधेपुरामे आबू घूमबै ओ ओ हँ हँ आर बढ़िआँ छै आयँ आबू तलाब छै सब किछु छै घूमय बला बढ़िआँ छै ओ घूमय बला सब किछु बढ़िआँ छै खूब मौसमों बढ़िआँ रहैत छै हबा हबा एकदम सब किछु देखै बला आयँ

हँ से तऽ हँ घूमे लै सब चीज सब किछु देखै बला घूमै फिरै बला बढ़िआँ छै ओ मंदिल छै खूब बड़का बड़का बढ़िआँ बढ़िआँ मंदिल छै ओ ओ छै ओ ओ तालाब छै खूब बढ़िआँ छै सब चीज घूमै बला हूँ हँ हँ हमरा सब किछु पता छै

हँ हँ हँ हँ हूँ से कोनो तरहके डर नहि छै मने एक एक कोनो तरहके डर नहि छै बढ़िआँ छै सब किछु हँ आबू हँ हँ हँ अच्छा हूँ हँ हँ मने छियै एक टके खर्चा जादा होयत गाड़ी आरके सबारी सब किछुमे मने लागतै हूँ हूँ हँ हँ अच्छा अच्छा ठीक छै हँ